पानिमे रहयवला चीज जेना भेलै जे माछ रहैत छै पानिमे रहैत छै माछ पानिमे नहि रहत तऽ माछ तखन तऽ मरिए जेतै पानिमे रहयवला जेना धानमे पानि नहि रहत तऽ फेर धान नहि होयत कुसियार रहैत छै पानिमे रहै रहल तऽ कुसियार भेल जेना बे मेढक रहैए पानिएमे रहैत छै चिड़ै चुनमुन जे रहल तऽ ओहो पानिए पीलक चिड़ैयो चुनमुनके तऽ भरि दिन पानिए चाही चिड़ै चुनमुन चिड़ै अथी रहल की कहैत छै जेना ई अथीसभ बगुलासभ भेल जेना बगुला भेल तऽ ओ पानिएमे रहयवला छै भरि दिन पानि पीलक माछ खेलक सभ पानि पिबयवला सभ जानवरोसभ तऽ रहल जे चिड़ै चुनमुनसभ सभ पानि पिबैत रहल जब एनी टाइम रहल पानिमे रहयवला चीज भेलै साँपो रहैए पानिमे ढोरिया ज्यादे पानिमे रहत पानिमे रहयवला